आमचे घराक आमी तें तांचे घराचेर गेल्लेलें आसा ता कित्याक एडुकेशना तुका शिकूंक लागूंक पयशे जे आसतात अर्द ते तुवें टँथ करून स्कूल स्कूल स्कूल करून ते कामाक लागतात कित्याक तांचे घरांत पयशे आसनात अर्द चड करून मिडल क्लासान तांचे मनी पयशे लागूंक मातशा दुसपड आसता आनी कोणाक पयशे जाय ते आनी शिकतात ना जाल्यार तांकां भुरग्यां कडेन जायना जाल्यार ते कामाक लागतात नाजाल्यार तांचें कोण तांचे फॅमिली बिजनस करता जाला ते टँथ टुवेल्थ करून ते बिजनस चलयतात अशे कडेन हो आमचो गोंयचो स्ट्रक्चर आसता